औ दा आङो न'खराव जेनेबा सोरबाफोर लोमजायोबा जेनेबा आं दा बिमा हिसाबै आंनि आखायावनोसै आंथ' जेनेबा फिसाफोरखौ लानानै हारसिङैनो थायो नालाय दा फिसाफ्रा बेनो आरो प्रथ'माव जेनेबा गगा मोनोबा बिदिनो माबानानै जेनेबा सौका मुलि लगायनानै बिदिनो तुलुसि बिलाइ लं ओमफ्राय हायजें ओमफ्राय हायजें ओमफ्राय मस्ला होनानै बिदिनो जारुवा खालायनानै लोंहोयो ओमफ्राय खांसिङाबो होनानै आरोखि ओमफ्राय मोजांबो जायो जेनेबा बांद्राय माबा नङाबा नरमालबा मोजां जायो ओमफ्राय गगा जेनेबा ओरैनो माबानाया खबा मोजां मोन्नानै मोजां गयो आरोखि दा बिदिनो खालामो आरो बिदिनो उदैफोर साबा बिदिनो मानिमुनि जाहोयो मानिमुनि बिलाइ सिफ्लेनानै नङाबा एल'बेरा एलबेराबो थायो नालाय आं एलबेराबो गाइयो ओमफ्राय दा एलबेराफोरखौबो बिदिनो जुइसफोर बानायनानै लोंहोयो ओमफ्राय माबायो आरोखि जेन'बा ओरैनो नरमेल लोमजाबाबो बिदिनो माबा माबि सोबखा मुलि बिदिनो माबा माबि खालामनानै जेन'बा जों ओंख्रिखौबो दाव बेदरखौ जेन'बा मानि मुनि बिलाइ ओमफ्राय मा होनोमोनलाय उसुमै बिलाइ ना गोरान बिदिनो जारुवा फुदुंनानै जाहोयो ओमफ्राय बांद्राय माबायोबाथ' बेदरखौ गेसफोर जाबाथ' बेदरखौ जानायखौ एसे बन्द' खालामनानै बिदिनो बायदि माबा खांलाबायनानै जाहोयो आरोखि जेन'बा हाग्रानि मैगं जेन'बा जोंनि बर'नि जेन'बा आमाय मोननायफ्राव बै माबाया मा होनोमोनलाय आमाय मोन्नायफ्राव बिदिनो जोङो माबा बिदि बांसिन जेन'बा उसुमै बिदैजों बांसिन जोंनि लोमजानाया एसे माबासिनो आरो नरमाल लोमजानायफ्रा आमफ्राय फाथोफोरखौ जेनेबा नार नार्जि बानायनानै जेनेबा गोदै गोदै जानाय सुगारफोर माबाबा फाथो ओंख्रि गोखाफोर जानो मोनजाबा स्रां जायो फाथोजों जोङो नार्जि फाथोखौ जों खानानै फोराननानै नार्जि खालामनानै बिदिनो जायो गोखा जानो लुगैबा ओमफ्राय मा होनबावनो दे जों नोरसिं बिलाइफोर अमा बेदरफ्राव होनानै मोदोमफ्रुलायनाय संनानैबो जायोबा मोजां जायो थैफ्रा मोजां जायोनो बिदिनो जायो आरो जों बर्थमान दा बिदिखौनो जों सोलिबोगासिनो दं जाबोगासिनो दङ